ہم میرے خیال میں تکنی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہمارے رہنے اور ہمارے ماحول میں بہت زیادہ تبدیلی لا رہی ہے جیسے کہ آج کل جو ہیں وہ پہلے جو ہے جو کارس چلتی تھیں وہ پٹرول کے ذریعے چلتی تھیں اب ایکو فرینڈلی کارس آ رہی ہیں جس میں سی این جی کا استعمال کیا جاتا ہے جو ماحول میں جو ماحول میں پالوشن کو کم کرتی ہیں اور اسی طریقے سے ایسی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے جو ماحول کو کم سے کم نقصان پہنچائیں